म्हाका मसालो करपाक खूब आवड आसा पूण मसालो करपाक म्हाका कळना कळना हाचे कारण आसा की मसाल्याक कितली कॉन्टिटी घालप म्हणजेच जश्यो आतां एक किल मिरसांगो घेतल्यो जाल्या तातूंत भितर कितली कोथमीर घालप कितली बडीशेप घालप हाजो अंदाज म्हाका ना सो म्हाका ते मसालो करपाक शिकपाची खूब आवड आसा ट्राय करता हांव पूण म्हजे कडेन जायना मिरसांगो कशे प्रमाणान भाजप कितल्यो भाजूंक जाय त्यो कितल्यो काळें जावपाक जाय कितल्यो सारक्यो कुरकुरीत जावपा जाय हे म्हाका शिकपाक जाय